आङो आंनि आइजों बांसिन सोमोन्दो लाखियो आंनि देहायाव मा जादों लोमजादों साजादों आं माबादि मोनदों गासैबो खोथाखौ आङो आइनो खिन्थायो आइजों आं बांसिन खोथा सावरायो आइखौ आं बांसिन मोजां मोनो आरो आङो दिनै गोसोखाङो आइनि आंखौ उन्दैयाव अननाय खांनाय बानाय फेदेरनाय आंखौ लोमजाबा बानाय लोमजाबा मुलि दौनाय गासैबो जाथायखौ गोसोखाङो आं बे जाथायखौ बावनो हानाय नङा आंखौ आइया ओरैबायदि अनोमोन माब्लाबाबो बियो बुफेराखै आंखौ दिनैसिम उन्दैनिफ्राय आरो आरो देरनानैबो बुखायाखै दा आं बेफोर जाथायखौ गासिखौबो गोसोखाङो आरो आइया आंखौ रायोमोन माबा मोनसे गोरोन्थिफोर हाबा मावोबा खिन्थु बियो बुवामोन रायनायजोंनो रायनानैनो दोनोमोन गासैबो नाथाय बुफेराखै आरो बियो रायनाया हले रायो आंखौ गोरोन्थि मावोबा रायाबाबो जाया मोजां जानायनि थाखाय रायनांगौ जायोना बेखायनो